गाम घरक लोककेँ तऽ बेरोजगारे बेरोजगार रहैत छै कियाक तऽ कोनो साधन छै नहि नहि कोनो फैक्ट्री छै नहि कोनो कम्पनी छै आओर कोन रोजगार हेतै आओर कोन पढ़ैत छै लिखैत छै धिया पुता तऽ बहुत मेहनतिसँ बहुत लगनसँ जे हँ हम कोनो बड़का आदमी बनब आ मोनो भऽ कऽ आओरो ओकरामे योग्यता भऽ कऽ लेकिन ओ नहि बनि पबैए हमरा बिहारके आदमी ओ बिहारिए रहि जाइए मुख्यरूपसँ जे एकटा कोनो साधन रहितै सरकारके तरफसँ अबितै कोनो बड़का फैक्ट्री खुलितै ओहिमे हमरासभके धिया पुता पढ़लो भेटत बिन पढ़लो भेटत एकटा लेबरो ग्रेडके आदमी भेटत ओतय ओहिसँ कतेक तरहक आदमी रोजगार पाबि जेतै ओहिसँ कतेक अदमीके घर बसि जेतै ओ रोजगार भेट जेतै बस ओहिमे ओकर दिन अपन दिनचर्या ठीकसँ चलय लगतै रोजी रोटी भेट जेतै किछु तऽ तऽ से तऽ छै नहि पढ़ियो लिखि कऽ आदमी घरमे बैसल छै आ अगर पढ़ि लिखि कऽ जाउ तऽ दिल्ली बम्बइ जाउ तऽ सभकेँ तऽ ओतेक नहि होइत छै जे हँ दिल्लीए बम्बइ तुरन्त विदा भऽ जाउ कियाक तऽ घरोमे रहैत छै खेतीबाड़ी छै मुख्य एतयके खेतियो बाड़ी करैत छै तऽ कहियो कोनो पानि नहि भेल सीजनमे पानिओ अगर नाला छै सरकारी तऽ ओहिमे ओ ओकर बन्द छै बोरिंग गरायल छै सरकारी तरफसँ तऽ ओ बोरिंग बन्दे छै कतहु खुलि नहि रहल छै जे ओतय ओ खेतियो बाड़ी नहि कऽ सकैए जेहो खेती बाड़ी अपन मेहनतसँ कयलक उगओलक उपजओलक धान चाउर जे किछो ओहिमे केयो खरीदयवला नहि छै केयो लेबयवला नहि छै ओ घरे घर चाउरो गहुँम सड़ि जाइत छै जे ओकर किछु हेतै लऽ जेतै तऽ सेहो नहि होइत छै ताहि द्वारे मुख्य रूपसँ सरकार कनि ध्यान दऽ देथिन